डोगरी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ मात्तर भाशा दा मतलब होई गेआ कि जेह्ड़े साढ़े मांऽ होंदियां ओह् असें ई डोगरी सखांदियां ते इ'यै जेह्की भाशा इसी असें अग्गें लेई जाना अजकल ते जेह्कियां मांऽ न ओह् आपूं बी हिंदी च गल्ल करदियां न ते अपने बच्चें ई बी हिंदी च गल्ल करदियां जेह्ड़े कि अजकल दे लोक न इ'यै डोगरी खत्म करै दे जबकि डोगरी साढ़ी ऐसी भाशा ऐ जेह्की बड़ी परानी प्राचीन समें दी अवा दी इस भाशा च इक अपना ओह् होंदा बंदा बड़ा ओह् खुह्ल्ला खुह्ल्ला मसूस करदा उसी इ'यां घुटन निं होंदी ऐ ते अपनी भाशा अपने लोक अपनापन होंदा तां गै अपनापन होंदा अगर अपनी भाशा होऐ जि'यां अस देश दे कुतै कुसै बी कोन्ने जान उठी तां आखो डोगरी बोलदा बोला दा होऐ इन्सान तां असें ई सारा पता लगी जाना कि बंदा जेह्का जम्मू दा आया एह् एह् जेह्का कोई बी जागत ऐ कोई बी जनान्नी ऐ कुड़ी ऐ मर्द ऐ एह् अपना जम्मू दा बंदा की जे साढ़ी जम्मू दी भाशा अपनी लोकल एरिये दी न लोकल भाशा होंदी हर इक हर इक जगह् दी ते ओह् डोगरी ऐ साढ़ी अगर अस इसी गै खत्म करी ओड़गे इसी गै मकाई ओड़गे तां अग्गें लोकें कि'यां बधना उस अजकल दे जि'यां निक्के बच्चे न ओह् नेईं बोलदे उ'नें ई सखा करदे निं ऐन उ'नें इ'नें कि'यां बोलना अगर उ'नें ई सखाङन गै निं तां अ'ऊं तां एह् चाह्न्ना कि डोगरी जेह्की ऐ ओह् साढ़ी कताबें च आई जा अपने जम्मू दे जम्मू दे गै ऐजुकेशन डिपार्टमैंट ऐ उस्सै च आपै गै देनी चाहिदी असें गी की डोगरी भाशा कंपलसरी करो जि'यां सोशल साईंस ऐ जि'यां साईंस ऐ उ'आं डोगरी बी इक खास सब्जैक्ट होना चाहिदा जिस बजह् कन्नै बच्चे डोगरी सिक्खन डोगरी भुल्लन निं की जे डोगरी साढ़े आस्तै बड़ी जरूरी ऐ डोगरी निं तां खत्म होई जानी ऐ होर चार पंज सालें अगर इ'यां रेई अ'ऊं तां बच्चें ई डोगरी बोलने ताईं सखान्ना कि मेरे जागत डोगरी गै सिक्खन डोगरी गै बोलन